मेरे ख्याल से जो योग है वो उम्र के हिसाब से होता तो है ये तो सही बात है कि जैसे कि अलग अलग उम्र है तो उसके हिसाब से हमें योग करने चाहिए लेकिन अगर आप योग कर रहे हैं मानिए आप एक बूढ़ा शारीर है तो बूढ़ा शरीर है वो योग क्या ज़्यादा देर तक जैसे की खड़ा हो के जो योग के जितने भी एक्सरसाइज़ होती है प्रतिक्रिया होती है वो नहीं कर सकता है पर अगर इसी जगह आप किसी जवान शरीर को देखोगे तो वो योगा उसकी बॉडी मैं एक तो लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी होती है ठीक है दूसरी बात ये कि वो जवान होता है तो उसके कारण उसमें फुर्ती भी होती है तो वो योग की सारी कि सारी एक्सज़ आराम से कर सकता है अगर वो करना चाहे तो परन्तु इसी जगह बूढा शरीर नहीं कर सकता छोटे बच्चे की अगर आप बात करें तो छोटे बच्चे भी इसी कार्य मै बहुत उत्तीर्ण होता है पर उनसे हम सारे योग नहीं करवा सकते क्योंकि बच्चे होते है बच्चों मैं इतना नहीं होता है कि हाँ भाई कि वो उनको जो बताएं वो फिर से पकड़ लें बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं हाँ तो योग लोगों को फायदा तो होता है पहुँचाता ही है अच्छी चीज़ है योग करना चाहिए सबको करना चाहिए